जय झूलेलाल पारंपारिक अवसरनि ते माण्हू ऐं जाइफ़ा पंहिंजे पंहिंजे प्रांतनि जा कपिड़ा पाईंदा आहिनि ऐं उहे पंहिंजे कॉम जो नालो वधाइण खां जे करे पंहिंजी प्रचलन प्रचलन थिअण प्रचलित थिअण जे करे उहे पंहिंजे पंहिंजे संस्कार खे वधाइण जे करे उहे उहे ड्रैसियूं पाईंदा आहिनि ऐं प्रोग्राम कंदा आहिनि और इहे प्रोग्राम हूंदा आहिनि कॾहिं जीअं जीअं भरतनाट्यम हुजे त उहे भरतनाट्यम जी ड्रैस पाईंदो आहे कंहिंजी लोहड़ी आहे त उहा लोहड़ी जी डांस पाए पंहिंजी पंहिंजे प्रांत जो उहो कंदा आहिनि प्रचार कंदा आहिनि कोई जीअं तंहिं तॾहें ई असां सिंधी बि असां पंहिंजे छेॼ कंदा आहियूं और घूमर पाईंदा आहियूं त असां हिनजो प्रचार कंदा आहियूं ऐं असां हिन जंहिं जंहिं प्रांतनि जा जेके जेके माइयूं ऐं जाइफ़ा ऐं मर्द हूंदा आहिनि उहे चाहे ॿार हूंदा आहिनि त उहे पंहिंजे पंहिंजा सिंगार बि कंदा आहिनि सिंगारनि में जीअं हूंदो आहे वाला थिया कन में वाला हथनि में चूड़ा उंगुन में आंगुरियुनि में मुंडियूं पेरनि में गुजरियूं अखियुनि में सुर्मो हथनि में कड़ा पेरनि में बिछिया इलाही तरह जा जीअं जीअं जंहिं ते सूट कंदो आहे उहे उहे पाईंदा आहिनि